जब हमारे पास समय कम और सामान की कमी होती है तो हम अक्सर अपने रसोई घर में पुलाव बनाते हैं पुलाव कभी पुलाव एक बढ़िया पौष्टिक चीजे हैं जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स आदि हमारे बॉडी को प्रदान करती है अब पुलाव की क्रियाविधि की बात करें तो हम जो प्रेशर कुकर रहता है उसमें ऑयल डालते हैं ऑयल के बाद जीरा डालते हैं उसके बाद हम उसमें जो जैसी थोड़ा सब्जियाँ रहती हैं कुछ सब्जियाँ हों कुछ ना हों उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आलू डाल देंगे ओबियस आलू डाल देंगे उसके बाद हम चावल डाल देंगे और मिर्ची मसाले जो है वो डाल देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे दो चार सिटी होने के बाद हम उसे खोल देंगे इससे परिणाम ये है कि इससे समय भी कम लगता है हमारे पास चीजें हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और समय की भी बचत होती है खाना भी अच्छा मिलता है कम समय में जी हाँ